وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں

ہوں کہاں سے آئے ہیں آپ اچھا فرسٹ ٹائم آئے ہیں یہاں پہ جی جی آپ اکیلے ہیں یا کچھ فرینڈ کے ساتھ آئے ہیں یا فیملی کے ساتھ آئے ہیں کس کے ساتھ آئے ہیں آپ اکیلے آئے ہیں جی آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے میں گائڈ دے ڈالتا ہوں آپ کو اب اب یہاں پر دیکھنے کے لائق بہت چیزیں ہیں سر یہاں پر دیکھنے کے لئے چار مینار ہے مکہ مسجد ہے عجائب خانہ ہے آں اور سمندر ہے وہ ٹین ٹینک بونڈ ہے بہت چیزیں ہیں یہاں پر سر آپ کہاں جانا پسند کریں گے پہلے

جی سر آپ کہاں کتنے دن تک ہیں یہاں پر دو دن کے لیے ہیں اچھا پھر پھر آپ چلے جائیں گے یہاں سے جی سر آپ ٹرین کا سفر کر کے آئے ہیں یا پلین کا سر یہاں پر ٹیکسی بھی ہے آٹو بھی ہے اور بائک بھی اویلیبل آپ اکیلے ہیں کس میں جانا مناسب سمجھیں گے سر آپ نہیں تو جانا کس میں مناسب سمجھیں گے آپ گائڈ کے ساتھ بائک پہ یا آٹو میں یا ٹیکسی میں ٹھیک ہے سر میں گائڈ کو اویلیبل کر دیتا ہوں آپ کو کل کب جانا ہے سر ٹائمنگ بول دیجیے میں جب آپ کے موبائل نمبر دے کر گائڈ کو دے دونگا ٹھیک ہے سر میں آپ کو گائڈ اویلیبل کر دونگا دس گیارہ بجے آپ کانٹیکٹ کرکے گائڈ آپ سے بات کر لےگا آکر ملاقات کر کے آپ کو پورا حیدرآباد گھما دےگا ٹھیک ہے سر